जब हमारे पास आस पास जब हमारे आस पास सामान की बहुत कमी होती तो इस स्थिति में हम एक ऐसा खाना बनाना चाहते हैं जो कि काम देर में बन जाए और उस में कम से कम जो है चीज़ें लगे जैसे इस समय हम चावल बना सकते हैं या दाल बना सकते हैं खिचड़ी बना सकते हैं खिचड़ी सब से ज़्यादा सुविधाजनक है क्योंकि ये एक पौष्टिक आहार भी है इस से बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है और यह इसको बनाने से इंधन भी में कम लगेगा और समय भी का भी बहुत ज़्यादा बचत होगा और सामान अभी इस में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं और इस एक तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इस में प्रोटीन होता है तो हमारा पेट भी बहुत अच्छे से भर जाएगा और हमें शक्ति भी मिलेगी इस स्थिति में इसी लिए हम खिचड़ी बनाना ज़्यादा सुविधा समझेंगे